भारत में हेल्थकेयर सिस्टम बिलकुल ठीक नहीं है अगर इसकी तुलना की जाए अन्य दूसरों के द्वारा तो हमारे आस पड़ोस के देशों से भी काफ़ी निचले स्तर पर है भारत का हेल्थकेयर सिस्टम हमारे आस पड़ोस के अस्पताल जो निजी अस्पताल हैं सरकारी अस्पताल हैं हमारे गाँव में जो अ स्वास्थ का पूरा एक स्तर है वो काफ़ी निचले स्तर पर है डॉक्टरों में घूसखोरी और दवाइयों में काफ़ी आज चोरी की खबरें रोज़ आती हैं अब अगर स्वच्छता की बात की जाए तो स्वच्छता जिस हिसाब से होनी चाहिए अस्पतालों में उस हिसाब से नहीं होती कतारें इतनी लंबी होती हैं क्योंकि एक डॉक्टर करीब हज़ार हज़ार मरीजों के लिए उपलब्ध है जो कि नहीं होना चाहिए और अगर बात करें कॉस्ट की और सेवा की तो सेवा उस हिसाब से भी नहीं है जो गवरमेंट वादा करती है